हँ की यौ की हाल चाल ठीक छै अपन कहियौ की कोना सब चलैत छै कहाँ किछु

भाषा तऽ अपनसभके सही यए

अहाँकेँ तऽ ई पते हैत जे सभजगहके भाषा अलग अलग होइत छै ई तऽ अहाँकेँ पते हैत मिथिलामे तऽ आब बहुत जगह एहन यए जे शुद्ध मैथिलिओ चलैए

जेनाकि दरभंगा जिलामे कोनो एगो दूगो एहन गाम यए जे शुद्ध मैथलिओ चलैए कतहु कनी मनी फेरो मैथिली चलैए हँ मधुबनीमे देखिऔ मधुबनीके बाजल जाइए लेकिन तैओ जतेक दरभंगो जिलामे ठीक ठाक चलैए एमहर समस्तीपुर दिसनका कहू ने हाल चाल देखिऔ दरभंगा तऽ ठीक छै बुझलियै हँ म हँ मधुबनीसँ बढ़िआँ दरभंगाके हमरा नीक लागल किआकि नीक मैथिली एतुका नीक शुद्धो आधा बुझिऔ आधा तऽ आधासँ बेसी मैथिली शुद्ध रहैत छै आब तऽ आब तऽ हुनकासभके ओसभ तऽ नहिए कए सकैत छथि स्वीकार किआकि ककरो जे हम बुराइ करबै तऽ ओ स्वीकार करतै हम जे ककरो तऽ बुराइ नहि ने करबै हम से कहलहुँ देखियौ समस्तीपुरके मैथिली अहाँ तऽ सहिए कहैत छी बढ़िआँ नहि यए लेकिन ओमहरको लोक तऽ बजैत छथि ने ओहि हँ हँ हमसब इएह बुझैत छी जे आखिर अपन मिथिलाञ्चलमे हर जगह तऽ मैथिलीके चलैए बरु कनी खराबे लेकिन मैथिलीके चलैए दोसर भाषा तऽ नहि यए अपना अथीमे

देखिऔ दरभंगामे हिंदिओ चलैए हिंदी देखिऔ हिंदी आब अहाँ आ आइअक युगमे हिंदी बाजत अहाँकेँ युवेसभ